स्वास्थ्य की दृष्टि से तैराकी के बहुत सारे फ़ायदे हैं स्वास्थ्य के लिए जो लोग तैराकी करते हैं वह उनके शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती है और उनके हाथ पैर शरीर काफी सक्रिय रहते हैं और काफ़ी शरीर सक्रिय रहते हैं और उन्हे साँस लेने में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वह लोग साँस रोकने में सक्षम होते हैं इसलिए उन्हें कभी भी दमा की बीमारी या कभी घुटन की बीमारी ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है और शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है और उनके हाथ पैर सब सुचारु रूप रहते हैं और उन्हें उनके हाथ पैर काफी अच्छे तरीके से उन्हें कमर में दर्द भी नहीं होता है और पैरों में भी सूज़न या दर्द ऐसी कोई समस्या नहीं होती है और उनका स्वास्थ्य का काफ़ी बेहतर रहता है तैराकी से पूरा शरीर ठण्डा रहता है शरीर में कभी शरीर का तापमान नहीं बढ़ता है और तैराकी से कभी बाढ़ या कोई ऐसी इस्थिति आए इसमें जो लोग तैर जिन जिन लोग को तैरना आता है वह कभी डूबते नहीं या इन परिस्थितियों से काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं आसपास कभी बाढ़ की समस्या हुई तो जो लोग तैराकी करते हैं वह एक दूसरे की मदद भी कर लेते हैं ज़्यादा देर तक साँस रोकने में सक्षम होते हैं साँस रोकने की वज़ह से कई डूबते लोगों को बचा भी सकते हैं और वह खुद तन्दुरुस्त रहते हैं और काफी तन्दुरुस्त रहते हैं और पानी की पर्याप्त मात्रा से बराबर अगर वह रोज तैराकी कर रहे हैं तो उनके शरीर में कभी पानी की कमी नहीं होती है और काफी उनके अन्दर चंचलता रहती है तैराकी करने वाले लोग काफ़ी सक्रिय रहते हैं एक्टिव रहते हैं और तैरते समय तैरते समय काफ़ी उनके हाथ पैर शरीर कभी उनके ऐँठन वग़ैरह यह सब कोई समस्या नहीं रहती है उनके सारे हाथ पैर कमर शरीर पर पूरा नियन्त्रण रहता है और उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहता है